اردو زبان ایک لطیف اور تہذیبی زبان ہے جس میں نرمی گہرائی اور فکری وسعت پائی جاتی ہے اس کے گرامر میں ہر اسم کی جنس ہوتی ہیں یعنی وہ مذکر یا مانس ہو سکتا ہے اور یہ صنف فعل صفت اور ضمیر پر اثر انداز ہوتی ہے اردو میں فعل کے صیغہ زمانہ جنس اور تعداد کے لحاظ سے بدلتے ہیں اس میں پریپوزیشن کی جگہ پوسٹ پوزیشن آتی ہے جیسے کتاب پر یا گھر میں ضمیروں میں بھی رسمی اور و غیر رسمی انداز پایا جاتا ہے جیسے آپ تم اور تو تلفظ کے لحاظ سے اردو میں نرم اور نازک آوازیں نمایاں ہوتی ہیں جو فارسی اور عربی کے اثرات سے مزین ہیں دوہری آوازیں جیسے او اے آئے تلفظ کو مزید خوبصورت بناتی ہے اردو عربی اور فارسی کے الفاظ کو اپنی مخصوص صوتیاتی ترتیب کے مطابق اپناتی ہے جس سے خوش آہنگی پیدا ہوتی ہے اردو زبان کا یہ امتزاج اسے نہ صرف سننے میں دلکش بناتا ہے بلکہ لکھنے اور بولنے میں بھی بےحد نفیذ بناتا ہے